हैल्लो हां जी नमस्ते बेटा केह् हाल ऐ हां सनां कि'यां याद कीत्ता हां हां चलगे चलगे किन्ने बजे जाना तुसैं दस बजे कोई गल्ल नी चलगे ते जाना कु'यां मैटाडोरा च जाना यां फिर कि'यां जाना ते बस्सा जाना यां उद्धर ते बस बी नी जन्दी आटो बी बड़ी मुश्किले मिलदे चल कोई गल्ल नी अज्जकल बैटरी आह्ले आटो लग्गे दे न ते बिजेपुर तकर चली चली जागे बस्सा ते अग्गै बैटरी आह्ला आटो करी लैगे ठीक ऐ ठीक ऐ फिर मैं त्यार होई जागी ते तू अपनी मम्मा गी बोल्ली लैयां ठीक ऐ ए ठीक ऐ फिरी